आंथ' जोंनि ओनसोलाव बेबादि दैनि आंखालखौ जागोन होननानै सानाखै मानोना जोंनि ओनसोलजों गोबां बिबांनि दैखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोङो गुबुन उन समफोराव जों बेफोरखौ नुगोन ना नुवा बेखौ मिथिनो मोननाय जाया मानोना जोंनि नांगौ बिबाङै बाहायनायनि अनजिमाया बांलांनो हमदों दा जोङो बेखौ ओरैनो मोनदों होननानै जानला मानला बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरखौ जोङो होबथानायनि थाखाय माखासे गोरा नियमफोर खानाया गोनांथि जानानै फैयो जेरै जोङो दैफोराव एबा दैमाफोराव जोङो बांसिनै मोसौ थुखैनाय माबा जाबोर जाथोर गारहरनाय माबा प्लासटिक माबा माबि एने थेने गोबां बिबांनि जोङो दैमाफोरखौ गुबुंले खालामनो नाजायो बेफोरखौ होबथानायानो जोंनि गोनां खामानि जानानै फैयो दा जोंहा लोंग्रा दैनि बिबाङाबो गुबुन जायगाजों गोबां बिबाङै आंखाल जानायखौ नुनो मोनो जोंनि जायगाथिं बांद्राय गैयाबाबो नाथाय गुबुन जायगाजों बेफोरो गोबां बिबाङै आंखालाव दङ जोंहा दा जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनि बांद्राय आंखालफोर गैया नाथाय जोङो उनाव जुदि जायोब्ला जों बेफोरखौ होबथानायनि थाखाय जोङो गोबां बिबांयै साग्रांथि जानाया गोनां मानोना दैयानो जोंनि मोनसे जिउ खांनायाव गोबां बिबाङै मदद होयो आरो दै नङाब्ला जों थांनानैबो थानो हानाय नङा जोंहा दा बेखौ होबथानायनि थाखाय जोङो थरथिंसे दैखौबाबो जोङो जमा खालामनानै दोननांगोन जोङो अखानि दैखौबो दोनथुमनानै दोननांगोन आरो दैमा दैसाफोराव जाबोर जाथोर गारहरनायफोरखौ मोसौ थुखैनायफोर बायदिफोरखौ जोङो होबथानांगोन मानोना बेफोरनो जोंनि लोंग्रा दैनि मोनसे फुंखा जायनि थाखाय जोंनि जिउआ दा मोजाङै मोजां थांनानै दङ